हिंदी हमारी राष्ट्रभाषा है और ये राष्ट्रभाषा ही नहीं है जो पूरे विश्व में बोली जाती है लेकिन भाषाएँ तो बहुत सी हैं हिंदी अंग्रेजी काँगड़ से लेकर के बहुत से भाषाएँ हैं लेकिन सब भाषाओं में हमारा ये हिंदी सबसे बेहतरीन है और इसलिए भी बेहतरीन है कि ये हर जगह बोली जाती है बहुत आसान भाषा है खड़ी बोली भी बोलते है लोग तोड़कर भी बोलते हैं मरोड़ कर भी बोलते हैं तो ये इसमें कोई गोरेज नहीं है ये अच्छी चीज बोली जाती है कि ये महाराष्ट्र से लेकर के जम्मू कश्मीर से लेकर के हर जगह मैं कहाँ कहाँ का नाम गिनाऊँ चूँकि ये राष्ट्रभाषा है इसलिए इसको सरकार के माध्यम से इस भाषा का जो है पेटेंड कराया गया है और ये राष्ट्रभाषा है ही तो बोलने में बड़े सरल लगती है अच्छा भी लगता है इसमें कोई परशानी नहीं है तो हिंदी हमारी राष्ट्र भाषा है और इसको हम सब सभी लोगों को बोलना चाहिए और अन्य भाषाओं में तो हम लोग कहीं दूसरे स्थान पर जाते हैं तो नहीं बोल पाते लेकिन हिंदी जो सरल भाषा है उसको हम लोग बोल लेते है कोई दिक्कत नहीं है